मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था समाज की बदलती जरूरतों और गाँवों के अनुकूल कैसे अच्छी है तो शिक्षा के लिए कई टेक्नोलॉजी लाई गई शासन में शिक्षा में लोगों को रोजगार मिला है लोग शिक्षित हुए हैं शिक्षित लोगों को काम मिला है शिक्षा के कई नई नए नए बदलाव भी आए है और पहले के जमाने पाँच किलोमीटर पर मिडिल स्कूल रहते थे और तीन किलोमीटर पे प्राइमेरी रहते है अब शासन में गाँव गाँव में इस्कूल खोल दिए है